खारिगावनि लामाया बांद्राय मोजां नङाहाय गुगाजोब्बाय थांब्ला लासै लासै थांबालाय जायो बांद्राय हाखु दाखु सालाय जाया बारस'नायखौ आं मिनथिया बबे बबे

औ सिदा थांनायखौल' मिनथिगौ आं खना खनलाजों थांनाय लामा दंदां आं बांद्राय मिनथिजोबा लामाफोरा गामि सिंजोंसो मोजांसिन जायो खारबाय थानायजों बांद्राय मोजांबो जाया गुगाला गुगालिसो जाबाय थायो बिथिं मोजाङैनो लामाफोरा मोजाङैनो दङ बांद्राय मोजां जानाय नंला खोमा आं गोबाव थारसै थाङैआनो आगोलाव आं मोजाङावसो थांदोंमोन लामाफोराबो बिदिनो थासाम औ दे दे सोरनियावबा सोंनानै थांदो